ना हमनाय ना हमनायाव जेखाइ नांगौ खबाय नांगौ बिनिफ्राय सान्दुं गोसानि हमनाया बिफां साया नागेरनांगौ बे साया जिं जिं लासै लासै थांनानै बोला बोला हमनांगौ जब' जब' थाबायबाथाय नाया खार'नजोबो दैबाना जानायनि ना गुरनाया जिं जिं गोजौ गोजौ रुगुं रुगुं हनांगौ होनबानो ना गुरनाया नाया मोनो सारनाय सारनाया बानदोआ गोरा थेनांगौ बेनियाव नांगौ मुवाया सिलि नांगौ गोदो सिलि दंमोन सिलि ना सारग्रा सिलि आखाय हमथानानै ज्राव ज्राव सारग्रा बे सिलिखौ नांथारगौमोन जोंनो गोदो बिनिफ्राय मुसारिया गांलाब खादो जिया गोरा खादो ज्राब ज्राब सारदो बोलो नाङामोन आरो गोदो बिदिनो ना सारनायाव हमनायावबो बिदिनो गोजौनिफ्राय लासै लासै हमबोनांगौ नैबे गाहायनिफ्राय हमबाथाय गाग्लिनाय जाबाथाय नाया गोमा जोबोमोन बिदिनो हमोमोन जों गोदो गुरनायाथ' बिदिनो सान्दुं गोसाना बिफां सायायाव बाना जानायना जिं जिं गुरनांगौ बिदिनो जिं जिं हबासो मोनो